मुंबई शहर जो जेको जलवायु वातावरणु आहे तमामु ई अलॻि आहे सभु शहरनि खां अलॻि आहे जिते बारिश त बारिश जामु पईंदी आहे गरमी त गरमी पईंदी आहे तमामु थधि ठीकु ठीकु पईंदी आहे मगरि बंबई में ई कुझु श जॻहियूं अहिड़ियूं आहिनि जिते थधि वधीक पईंदी आहे मां शुरू कयां थो तव्हां खे गरमी खां गरमी जीअं मार्च चालू थींदो आहे गरमी चालू थींदी आहे मार्च खां वठी जून विच ताईं जेसि ताईं बारिश न थी पए तमामु गरमी हूंदी आहे तंहिंमें हिते जी जेकी गरमी आहे पसीनो कंदी आहे हिकदमि उमसि वारी गरमी आहे तव्हां अगरि ए सी में आयो और ॿाहिरि निकिता त तव्हां ॿ मिंटनि में पसीने में आला थी वेंदा त हिते जी गरमी जामु आहे सभु माण्हूं पंहिंजे पंहिंजे माइटनि हली वेंदा आहिनि केर किथे घुमणु हली वेंदा आहिनि गरमीनि में ॿाहिरि पासे बारिश त बारिश में माण्हूं ख़ासि घुमणु ईंदा आहिनि जीअं गरमीअ में ॿाहिरि हली वेंदा आहिनि तीअं बारिश में ख़ासि घुमणु ईंदा आहिनि बारिश जो की हिते जी आहे बंबईअ जी हू ॿ ॿ टे टे ॾींहं कंटीन्यू ईंदी आहे त तंहिंजो मज़ो अलॻि आहे कॾहिं कॾहिं त इएं आहे की पाणी जमा थी वेंदो आहे बाढ़ अची वेंदी आहे अहिड़ो ताईं थी चुको आहे छह छवीह जुलाई ॿ हज़ार पंज में जीअं बाढ़ अची वई हुई त हू बि तमामु हिकड़ी अलॻि ई आहे हिते जो वातावरण जो थधि त थधि में हिते ठीकु ठीकु हूंदी आहे थधि ॿ टे सालनि खां त थधि बि वधी वई आहे जीअं कि राति जे टाइम ते थधि वधे थी सुबुह जे टाइम ते वधे थी ॾींहं जो घटि जी वञे थी त हीअ हिकदमि अलॻि आहे बंबई जो जेको वातावरण आहे हिकदमि अलॻि ई वातावरण आहे तंहिंमें चांवरनि जी फसल आहे तम्बाकू जी फसल आहे हिननि में फ़र्क़ु पए थो भाॼियूं वग़ैरह में फ़र्क़ु पए थो मौसम जूं भाॼियुनि में ॻंढेरी जेकी आहे ॻंढेरी बंबई जीअं अंदरि जूस विकामिजे थो वधीकु गरमियुनि में